بچپن میں جو پڑھتے تھے بچپن کے جو پہلے کے دور میں اردو کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے پہلے اردو کو جتنے گھر میں لوگ تھے بڑے لوگ تھے بچوں کو زیادہ تر اردو میں کلاسیز لیتے تھے استادوں کے زیادہ تر گھر میں ماں باپ بھی بچوں کو پہلے اردو کو زیادہ پڑھانے کی کوشش کرتے تھے جب ہم لوگ تھے چھوٹے تو اسکول میں اسکول میں ایک پیپر آتا تھا اردو میں پڑھتے تو وہ پیپر کی ریڈنگ کر لیتے تھے تو اگر وہ پیپر نہیں ملا تو ہم نا لائربری نا ایریے میں نزدیکی میں تھی کہیں دور تھی تو لائبریری جب جاتے تھے ہم وہاں لائبریریوں میں مگر وہاں پر ہمیں کوئی چیز نہیں بھی ملتی تھی کیوں نہ بیٹھنے کو کوئی جگہ تھی نہ کچھ پڑھنے کو ہم لوگوں کو اب تو میں کیا کرتا تھا میں کہ کچھ ریڈننگ جیسا پیپرز آتے تھے اس میں تھوڑا نیوجیز تھوڑے کھیل کے تھوڑے اس یہ چیزوں کے دیکھ لیتے تھے کیوں بولے تو ریڈننگ بہت میرے کو پہلے سے خواہش تھی جب لائبریری میں کچھ بھی نہیں ملے تو تو ہم لوگ واپس آ جاتے تھے پھر وایچ ہے کیوں بولے تو آج لائبریری کی یہ حالت ایسی ہے کہ کئی لائبریریاں خالی پڑے ہیں کوئی پڑھنے والا نہیں